साढ़े जम्मू बिच्च जेल्लै कुतै ब्याह् होंदा ऐ उल्लै केह् केह् होंदा साढ़े जम्मू बिच्च जेल्लै कुसै दा ब्याह् होंदा ना ओल्लै ना गीत गोआए जंदे पैह्लें गीत गोआए जंदे गीत बिच्च ना बड़ा मजा औंदा ओह्दे च मजाक आह्ले गीत होंदे फिर ना ओह्दे बाद असें ना ढोलकियां लेइयै इक दुए गी मजाक करदे ठीक ऐ गाने गाए जंदे डांस होंदा मस्ती होंदी फिर जेल्लै गीत बगैरा खत्म होई जंदे ओल्लै खंड शुंड बी दी जंदी ऐ म्ह्ल्ले दी जनानियां औंदियां गीत गान मजाक शजूक करदियां खंड शंड दिंदे जेल्लै गीत खत्म होने बाद ओह्दे बाद गीत दे बाद असें ना सगन बगैरा होंदा ऐ सगन बगैरा होंदा ऐ सगन बिच्च अस शैल शैल कपड़े पान्ने होन्नें खाने गी बड़ा कुछ होंदा ऐ टिक्कड़ियां होंदियां फिर छोले भठूरे गोल गप्पे गुलाब जामुन न्यूडल्स मतलब बड़ा कुछ होंदा स्टार बगैरा लग्गे दे होंदे फिर ओह्दे बाद अस शैल शैल कपड़े पान्ने होन्नें मेकअप बगैरा करने होन्नें शैल फिर ओह्दे बाद बरात औंदी बरात ने सेह्रा बंदी होदी हार शार पोआए जंदे फिर बाद अस चली जन्ने होन्नें बरात लेइयै पैलेस कीते दे होंदे फिर उत्थै अस डांस बगैरा करने होन्नें असें शैल लैंह्गे वैंह्गे पाए दे होंदे कुड़ियां ने मुड़ें शेरवानियां कुर्ता पचामा धोती सारा कुछ पाए दा होंदा ते इन्ना खाने आह्ली चीजां होंदियां उत्थै बी स्टार लग्गे दे होन्नें फिर ओह्दे बाद रुट्टी लग्गी दी होंदी उत्थै डांस होंदा मजाक होंदा ब्याह् कारजै बिच्च मिलनी बगैरा होंदी ब्याह् कारजै च मजाक बगैरा आह्ले गीत होंदे खूब मस्ती होंदी ऐ डांस होंदा इन्जाएमैंट होंदी डी जे लग्गे दे होंदे स्टार लग्गे दे होंदे बड़ा कुछ होंदा फिर ओह्दे बाद तेहार बी लाई लैओ ब्याह् होंदे फिर होलियां होंदी फिर होली बिच्च बी तुसें गी पता ऐ कि असें होली च पिचकारियां मारने होन्नें बैलून मारने होन्नें फिर ओह्दे बाद अस दिपावली मनान्ने होन्नें दिपावली च पटाके बगैरा चलाए जंदे ऐ दीपक जलाए जंदे ऐ बसाखी राखी भ्रां दा तेहार होंदा करवा चौथ बड़ा कुछ होंदा मतलब कि अस शैल शैल कपड़े पान्ने होन्नें शैल शैल मेकअप लान्ने होन्नें पार्लरें त्यार होन्ने होन्नें चाऽ होंदा बड़ा ब्याह् दे बिच्च शैल हेयर स्टाइल बनाना कपड़े पाने मेकअप लाना चूड़ियां शूड़ियां पानी शैल खान पीन नच्चना अपने भ्रा दे ब्याह् बिच्च डांस करना मजाक करना गप्पें लाना गीत गुआना घोड़ियां गाना मतलब बड़ा इन्जाएमैंट होंदा मतलब साढ़े जम्मू बिच्च हर इक कल्चर हर इक तेहार इन्ने इन्नी अच्छी त'रा कन्नै मनाए जंदा ऐ ना कोई स्हाब निं ऐ बड़े शैल त'रा कन्नै मनाया जंदा ऐ साढ़ा तेहार मतलब बड़ा धूम धाम कन्नै मनाया जंदा बाकियें बाकियें देशें कोलूं अलग मनाया जंदा साढ़े डुग्गर देश दे जेह्ड़े तेहार ऐ ना ओह् बड़े स्हेई तेहार ऐ